हैलो आशीष होटल मां था ॻाल्हायो मां तव्हांखे फूड जो ऑडर ॾिनो हुओ डिलेवरी त थी वई आहे खांइड पर हुन में ऑडर में हिकु ॿ आइटम बि कान आया अथव जेकी मां तव्हांखे ऑडर ॾिना हुआ ऐं थोरी स्मैल थी अचे मां तव्हांखे फुल्का चयो आहे फुलकनि में अटो ॿाहिरां थो लॻणु अचे स्मैल थी अचे हां हिकु ॿ आइटम बि हुन में न आयो आहे हीअ फुलको भिंडी आलू जी भाॼी चई त तव्हां गोभी आलू मोकिले छॾियो हुन में फुलकनि में स्मैल थी अचे हा ऐं थोरो रखियल थो लॻे ऑइली ऑइली वधीक थो लॻे ऐं हिकु ॿ आइटम बि मिसिंग आहिनि हा त तव्हां हाणे छा कंदा